हा ॿुधो मां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में तव्हांखे ॿुधायां थी जीअं मां ॼाई हुअमि त सभु ॼणा मुंहिंजा मम्मी पापा ऐं रिश्तेदार जाम ख़ुशि पिया थियनि जाम ख़ुशीअ सां भरिजी विया हुआ ऐं जीअं थोरी वॾी थियमि त मूंसां गॾु हिकु हादिसो थी वियो हुओ मां पंहिंजी जिन मौत जे मुंहं में अची वई हुअमि डॉक्टरनि मूंखे जीअं तीअं करे मौत जे मुंहं मां बचायो हुओ सभु ॼणा मूंखे जिंदा ॾिसी करे ख़ुशि पिया थियन सब ख़ुशियूं पिया मल्हाइनि जीअं मां वॾी थियमि स्कूल वञणु लॻियमि ऐं मां पंहिंजी साहेरियुनि सां गॾिजी स्कूल वेंदी हुअमि तंहिं ज़माने में कारियूं गाॾियूं न हूंदियूं स्कूल छॾण जे लाइ असां पंधु वेंदा हुआसीं स्कूल ऐं सभु साहेरियूं थोरो मज़ो करे वेंदा हुआसीं स्कूल स्कूल में असां सब रांदियूं खेॾंदा हुआसीं गॾिजी पढ़ाई कंदा हुआसीं जिंदगी जाम सुठी हलंदी हुई जीअं थोरी वॾी थियमि त असांजे घर में दुखनि जो पहाड़ अची टुटो मुंहिंजो पप्पा गुज़ारे वियो ऐं असां जे घर में कमाइण वारो कोई बि न हूंदो हुओ त मां सिलायूं करे पंज हज़ार कमाईंदी हुअमि ऐं घर जो ख़र्चु हलाईंदा हुआसीं असां थोरी ज़िंदगीअ में दुख ॾिठास जीअं लाइफ अॻियां गुज़री भॻिवानु सभ ॾिसे पियो ऐं जाम महिनत कंदा हुआसीं लाइफ में ऐं भॻिवान असांयो साथ ॾिनई त मूंखे सुठो वर मिलियो घोट जे रूप में जीअं शादी करे वयम त तॾहिं बि दुख घटि न थिया मां सभिनी जी शेवा कंदी हुअमि पाण खे न ॾिसी सभिनी खे ख़ुशि रखंदी हुअमि सभ ॼणा मुखे ॾिसी ख़ुशि थींदा हुआ ऐं मां पंहिंजी लाइफ अॻियां वधाई हुई जीअं मां पंहिंजी ज़ींदगीअं में अॻियां वधियमि त तीअं मुंहिंजी ॿ ननियूं परियूं आयूं मुंजे घर ॿ धीअरियूं थियूं मूंखे ऐं मुंहिंजी ज़िंदगीअ में ख़ुशियुनि सां भरिजी वई हुई मां हुन ननियुनि परियुनि सां जाम ख़ुशि थींदी हुअमि रांदि खेॾंदा हुयास गॾिजी ॿारनि सां गॾिजी मां जाम एंजॉयमेंट कंदी हुअमि ज़िंदगीअ में दुख ऐं सुख ईंदा रहंदा आहिनि मां पंहिंजी ज़िंदगीअ में जाम दुख ऐं सुख बि ॾिठा